जी आपने किस नाम से सीट बुक की है हाँ जी यह आप उज्जैन से और इंदौर के लिए जा रहे हैं बस से यह क्यों यह आपको क्यों करवानी है चेंज यह पीछे सही सीट है अभी करना है या फिर ऐसा करते हैं कि आप आप सफ़र कीजिए थोड़ी देर बाद यदि बैठते हैं देख लो यदि अच्छा लगता है तो बैठे ही रहना उसके बाद में चेंज करा लेना जी मैम अभी अभी जी अभी एक तो खाली नहीं है सीट थोड़ी देर में नेक्श्ट इस्टॉप पर खाली हो जाएगी तो तब तक रुक सकते हैं क्या आप अभी पाँच किलोमीटर आगे स्टॉप है वहाँ पर रुकेगी वहाँ पर दो सवारियाँ उतरेंगी जिसमें एक पीछे ही सीट है आगे तो नहीं है पीछे ही है एक एक आगे है ऊपर की साइड है स्लीपर में हाँ तो आप पीछे की ही सीट पर चेंज कर लेना खिड़की से दूसरी साइड में ऐसा कर सकते हैं क्या या फिर आपको आगे की सीट चाहिए बस पाँच किलोमीटर और रुक जाइए क्योंकि अभी नेक्स्ट इस्टॉप आने वाला है तो तब तक तो वेट करना होगा आपको तो ठीक है मैं अभी देखता हूँ कि कौनसी सीट खाली होती है जैसे ही खाली होती है आपको बताता हूँ